अधूरा रह जाता है इसके लिए हम को वाईफ़ाई का इस्तेमाल भी करना होता है जो कि किसी दोस्त पड़ोसी वग़ैरह से ले लिया जाता है बाईफाई कई बार वाईफाई का उपयोग या फिर नेटवर्क की समस्या का अनुभव भी हुआ है जिसकी वजह से बहुत देर तक मोबाइल या वाईफाई का उपयोग नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से अध्ययन में अवरोध उत्पन्न होता है कई बार कई बार हमारे कार्य स्थल पर भी वाईफाई का इस्तेमाल ना होने की वजह से बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हे धन्यवाद